مہاراشٹر کے تعلیمی نظام میں طلبا کو اعلیٰ تعلیم اور کریئر کے موقعے فراہم کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں مشاورت کریار اور گائیڈنس کے لیے مختلف تشکیلیں اور ادارے موجود ہے جو طلبا کو رہنمائی کرتے ہیں انٹرنشپ کے موقعے بھی دستیاب ہوتے ہیں جو طلبا کو عالمی تجربہ حاصل کرنے کا موقع دیتے ہیں